سب سے زیادہ مئو میں ضلع میں اگر کسی تہوار میں مذہبی رسمیں شامل ہوتے ہیں تو لوگ دسہرے میں ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد تعزیہ میں ہوتے ہیں عید میلاد النبی میں ہوتے ہیں اور اس میں طرح طرح کی رسومات میں اور اس میں شامل ہوتے ہیں اس میں اور بھی بہت ساری رسم کی جاتی ہے گانے بجانے ہیں اور عید میلاد النبی میں نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور اس میں تعزیہ میں مرثیہ پڑھا جاتا ہے یہی یہی سب ہے یہ ثقافتی تہوار ہیں یہ مذہبی رسومات ہیں اور غیرملکی یہاں پہ کچھ ہوتا نہیں ہے